की लेबै तेल अरे बाप लाल लाल लाल लाल कलरके हमरा दिमागमे अथीके गुलाबके अड़हूलके अथी सबजी बला लेबै सबजीके सब रङ्गके गाछ बैगन कद्दू हँ बैगन कद्दू परोर भिंडी सबचीजके हमरा आ लाल लाल टमाटर हँ टमाटर आओर खुब फड़त हँ पैसा जे लगतै जखन लेबै तखन ने लै लऽ अइबै हँ परो हँ सबचीजके हमरा हँ एक हँ जे गाछ लेबै सबके गाछ हँ पैसो सबचीज रङ्ग रङ्गके हमरा जिमामे सबचीज मिलैत छै सबजीके रङ्ग रङ्गके चीज मिलै हँ हँ लए जाउ हँ पैसा लहरब ने हँ कद्दुओ वला ककड़ियो बला हँ हँ हँ सिमो आ पैसा तऽ जखन लेबै तखन पैसा कऽ बात होइत ओएह एक आध हजार रूपा लागत हँ सबचीजमे ओतना रूपा लागत हँ तऽ नया नया ओकर पैसा अलगसँ लागत अलगसँ लागत हँ तऽ सेहो बतैबै ने खुरपी ओ तऽ लगबै लऽ नहि अइतन हिनका की हँ तऽ कोरि देथिन आ कोरि कऽ थल्ला काटि कऽ खुरपी एना कऽ कोरि देथिन जगहके आ थल्ला बनाइ कऽ आ दए कऽ पानि रखने रहथिन डोलमे पानिके पटाय देत हँ पर परले आ खाद देथिन एक बोरा खाद चारि गाछमे हँ बीघाके बीघा लगैथिन आओर फड़तन

बिआ कऽ नौवै नहि लगतै बिआ तऽ ने एहन सुन्दर देबनि जे किछु कहेला नहि बढ़िआँ बिआ जे लगैथिन सब हम बिआ रखैत छी जौन चीजके बिआ लेथिन हम सब रखैत छी अच्छा लए लए जाउ लए लेब हँ लेबै बिआ हम देखबै जे हँ आबू दू हजार मे सबचीज भए जाएत